भारतमे धार्मिक स्थल छै बृन्दावन छै वहाँ जन्माष्टमीभी होइत छै कृष्णजीके जन्माष्टमी जन्मक बहुत होइत छै हूँ मक्खन आर होइत छै बहुत अथी भाए रहलै हन ओहि लएकऽ वहाँ जाइत छै लोक बहुत भीड़भाड़ होइत छै गेल अपन फेर होलियोमे वहाँ जाइ छै खेले होलीये गुलाल खेलैत छै सब खेलैत छै भीड़ होइत छै ओहएमे अप्पन जन्माष्टमी राति होइत छै बारिशसबभी पड़ैत छै आओर छै जे बहुत छै देखैमे भी बढ़िआँ छै वहाँ घुमे खातिर बहुत जगह छै बृन्दाबन आओर जन्माष्टमी खातिरभी सही छै आओर कृष्णजीक लीला भी छै जे बृन्दाबन छै गोकुल एनाहिते भऽ गेलै ओनाहिते वहाँ परभी गेल छी गेल तऽ नहि छियै लेकिन जाएक छै जेबै घुमबै फिरबै आओर बृन्दाबनमे बृन्दाबनमे छै जे वहाँ मन्दिर छै भब्य मन्दिर बनल छै आब कहुँ जइयौ प्रेम मन्दिरके नामसेभी छै जन्माष्टमी खातिर जन्माष्टमी तऽ होइ छै सालमे एकबेर होइ छै तऽ बहुत लोग जाइ छै अपन गेल घुमि फिरके आएल सब ओहिदिन दूदिना तीनदिना पहिलेसब जाइत छै अपन वहाँसे घुमि फिरसब आबैत छै पाँच दिना रहैत छै वहाँ सब किछु खानापीना रूममे सब किछु ब्यवस्था छैबे करै तऽ लोग अपन गेल खानापीना खयलक रहल सहल घुमि फिरकऽ अपन आएल आओर छै बृन्दाबन नामी छै मन्दिर आओर आओर मन्दिर बनएबला छै जन्माष्टमी कृष्णजीकऽ जन्म खातिर ठाकुरजीक नामभी छै कृष्णजीक नामभी बहुत छै कमसेकम दू कहु बहुत नाम छै कृष्णजी खातिर आओर बहुत छै जे कृष्णजीके मानैत छै ठाकुरजीके नामसे मानैत छै पूजापाठ सब होइत छै वहाँपर गेल तऽ बृन्दाबनसे मूर्तिआर खरीद कहुँ तीर्थ जाइत छियै तऽ अपन हुआँसँ किछु ने किछु निशानीसब लोग आनैत छै आनिकऽ अपन घरमे रखल पूजापाठसब करै छै आओर बृन्दाबनके इहे खासियत आओर भी बहुत छै जे बृन्दाबन खासियत एहिठिना ई बर्णन नहि कए पाबैत छियै आओर छै बस